गामियारि ओनसोलाव आबादारिफोरा जेंना जेंसि जानायानो जाहैबाय जेब्ला जोङो बिफां फांसे गायोब्ला ओरैनो दोन्नो हाया मानो होनोब्ला बे बिफां गायोब्ला जोङो बेरा दुमनांगौ जायो आरो बेरा दुमालासेनो थायोब्ला मैसौ बोरमा गासिबो जालांजोबगोन आरो जोङो दुब्लिआव दैलां बोथोराव माइ गायो बे माइ गायनाय समाव जेबोला अखा थिग टाइमाव हाया गावनि बोथोराव अबोला जोङो बे अखा हायालासिनो थायोब्ला जोङो आबाद मावनो मोनाबोला जोङो जेंनाजों मोगा मोगि जानो गोनां जायो आरो आबाद मावनो मोनाब्ला जों माखौ जागोन थिग बेबायदिनो जेंनाजेंनि जेंना जेंसिफोरजों मोगा मोगि जानो गोनां जायो